भारतमे जेना सभसँ स्टार्टिंगमे होइए हमरासभके सरस्वती पूजा तऽ सरस्वती पूजाके एक दू दिनके लेल छुट्टी मिलल छै आओर पहले भेल पहले भेलखिन तऽ मैयाके होइ छथिन तऽ ओहि दिन सुबहमे पूजा कयल जाइ छैन्ह फेर दोसर दिन पूजा भऽ गेल विसर्जन भेल एहिके बाद हमसभ बड़ी धूमधामसँ हुनकर विसर्जन केलहुँ फेर ओहिके बाद अबैए होली जे कि पूरा हमरा हम अहाँसभ सभ जतेक भारतमे छी सभ मनबै छी तऽ एहिमे बहुत बढ़िआँ यानि छुट्टी रहै छै आओर होलीमे तऽ हम गाममे रहै छी हमसभ तऽ होलीमे हमरा सभके ओतय जेना भेल पुआ तुआ सभ बनल खीर पूरी ईसभ बनै छै खाइत छी दबाके खेलहुँ आओर होली बढ़िआँसँ खेललहुँ लेकिन आब पहले जेना होली हमसभ खेलै छलियै होली ओना आब होइत नहि छै आओर बहुत कम भऽ गेलैए होली खेलनाइ जे कि ओहिके बाद फेर भेल तऽ फेर पूज दुर्गा पूजा नवरात्रा आबि जाइत छथिन नवरात्रामे बढ़िआँ पूरा छुट्टी रहै छै तीन चारि दिनके छुट्टी भेल फेर षष्ठीसँ छुट्टी रहत आओर दशमीतक छुट्टी रहत षष्ठीके पूजा पाठ भेल फेर सप्तमीके पूजा पाठ भेल आओर फेर अष्टमी अष्टमीके पूजा पाठ भेलै फेर निशा पूजा होइत छै ओहि दिन ओहिके बाद नवमी भेल नवमीके पूजाके बाद फेर दशमीके विसर्जन भेलै फेर विसर्जन भऽ गेलै ओहिके बाद फेर अबैए दिवाली दिवालीमे फेर छुट्टी रहबे करैत छै सभगोटाएके तऽ दिवालीके छुट्टी भऽ गेल आओर एकर बाद होइ छै जेना कि हमसभ यू पी बिहारके छी तऽ फेर हमरासभके छठि पर्वके पू हमरासभमे जे महान पर्व छथिन ताहिमे छठि पर्व हमरासभके गिनतीमे अबै छथिन आओर छठि पर्वमे दू दिनके छुट्टी मिलै छै हमरासभके जे बहुत अच्छासँ मनायल जाइत मनबैत छी सुबह शामके गेलहुँ ओहिठाम पहिले तऽ घाट बनेलहुँ फेर घाट बना कऽ फेर ओहिके पूरा सजेलहुँ फेर बस ओहिठाम निपाइ होइत छै फेर ओहिके बाद सजा तजा कऽ फेर शाममे होइ छै सँझुका अर्घ्य आओर फेर तऽ साँझमे जब तक सूरजजी भगवान डूबैत नहि छथिन तब तक पूजा खतम होइत नहि छै फेर सुबह होइत छै भोरका अर्घ्य तऽ फेर जब भोरे खड़ा होइत छथिन जब तक सूरज भगवान देखाइ नहि दैत छथिन तब तक ओ खतम नहि होइत छथिन तऽ इएह छै हमरासभमे एनाहिते मनायल जाइत छै छुट्टी हमरासभके पर्वेपर मिलै छै एना कोनो मिलै छै नहि तऽ बस